हांवें आयज स्विगीचेर ऑनलायन पिज्जा ऑर्डर करपा चितलेलें सो हांवें मोबायल घेतलो आनी ऑर्डर केलें पिज्जा तो डिलिव्हरी बॉय वन आवर ऑर वन एन हाफ आवरान कितल्या पावलो आनी आयलो आनी हांवें पेमेंट बी सगळे केलें आनी तो गेलो हांवें घराक ओपन करून पयल्यार पिझ्झा न्हय बर्गर पावलो सो हांवें इमिडेटली त्या ओनराक कॉल केलें आनी कंम्प्लेन केली तुमी ऑर्डर करता तेन्ना सारकें ऑ नोट करपाक जाय म्हणून म्हाका हांगा पिझ्झा जाग्यार बर्गर पावलो सो तुमी एड्रेस बी सारकें नोट करपाक जाय आनी आनी सगळे सारकें नोट करपाक जाय आनी कितेंच कॉलाचें सारकें आयकुलें ना तेन्ना परतून कॉल करपाक जाय इफ जर कोण वेज आशिल्लो आनी ताजे जाग्यार ताका नॉन वेज पाविल्लें जाल्यार ताका बी खूब प्रोब्लेम जातालो न्हय सो तुमी सारकी सगळें नोट करपाक जाय